تعلیمی نظام میں جب بچوں کوئی مدد چاہیے ہوتی ہے پیسوں کی کتابوں کی تو اس کے لیے تعلیمی نظام میں بہت ساری اسکالرشپ دی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور لیپ ٹاپ ٹیبلیٹ فون دیے جا رہے ہیں فری وائی فائی اور انٹرنیٹ لگا ہوا ہے یونیورسٹی کے اندر اور ان کی کئی سارے این جی اوز بھی مدد کرتے ہیں بہت ساری اسکالرشپ مل رہی ہیں اور تعلیمی نظام اچھا ہوتا جا رہا ہے ان بچوں کے لیے اور وہ لوگ جب فیس معافی کی اپلیکیشن دیتے ہیں تو ان کی فیس معاف کر دی جاتی ہے اور بہت سارے ایسے اسکول ہیں جہاں معذور اور ضرورت مند بچوں کو پڑھاتے ہیں بہت سارے ایسے اسکول ہیں جہاں ان کو پڑھایا جاتا ہے اگر کسی اسکول میں ایسے بچوں بچے ہیں جوکہ ضرورت مند اور غریب ہیں اور ان کے لیے فنڈ کی کمی ہے تو ایسے معاملات میں اسکول سسٹم کو ان کی فیس معاف کر دینی چاہیے ان کو ان کی کتابیں دیں ان کو کتابیں دینی چاہئیں اور جو معذور بچے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے ان کی فیس معاف کرنی چاہیے اور ان کے لیے اچھے اساتذہ آنے چاہئیں